जय झूलेलाल भेण असां ॿुधो आहे सिंधीनि जा खाधा ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि तव्हांजो ॿुधो आहे खाधे ऐं रधण में हथ बि सुठो आहे ऐं सिंधीनि जी कढ़ी टूक मिठी बूंदी हे त चवंदा आहिनि आयो वियो त मतिलबु हे ही खाधो ठहंदो आहे तव्हां थोरो सिंधी कढ़ी टूक जे बारे में बुधाईंदो हा भाउ तव्हां सही था चओ सिंधी जो खाधो ॾाढो सुठो हूंदो आहे असांजे घर में जंहिं महिल महिमान ईंदा आहिनि त घणो करे कढ़ी चांवर ई असांखे ठाहींदायूं कढ़ी चांवर आलू या टूक कचरियूं तरींदा आहियूं ऐं मथां थोरी बूंदी मिठी जिन खे वणे खाईंदा आहिनि न त खाली कढ़ी चांवर ई माण्हू खाईंदा आहिनि मां तव्हां खे थोरो अॼु कढ़ी जे बारे में थोरा ॿुधायां थी कढ़ी कीअं ठाहिबी आहे टमाटनि जी कढ़ी ऐं हुन में खपनि टमाटा सावा मिर्च अदरक कढ़ी पतो ऐं वखरु वखर में थींदो आहे आलू भिंडी गुआर सिङियूं ऐं सुका मसाल्हा मां हिन में उहो न विझंदी आहियां गिदामड़ी न विझंदी आहियां खाली टमाटा बसि छाकाणि टमाटा पंहिंजे लेखे खटा थींदा आहिनि त टमाटा जी कढ़ी ईअं टमाटनि जी मस्तु ठहंदी आहियां त पहिरों न पहिरों टमाटनि खे मां बॉइल न कंदी आहियां मां सिधो टमाटनि खे पहिरों पीसींदी आहियां हुन में मां विझंदी आहियां अदरक कढ़ी पतो ऐं सावा मिर्च हुन खे पीसे करे मां पासे में रखी छॾींदी आहियां हिन खां पोइ हिकु बाट हिकु सिपरी खणंदी आहियां मां सिपरी में तेल ऐं बेसण विझी करे हुन खे थोरो भुञंदी आहियां भुञण में थोरो हल्को ॻाढ़ो थिए त हुन में जीरो राई जो तड़को ॾियणो आहे जीरो राई जे जीअं टरके जीअं तीअं हुन में पाणी विझणो आहे ओतिरो जेतिरो तव्हां खे माना प पतरी खपे या घाटी खपे उहा हो पाणी टके टमाटनि जो ऐं हुन में पोइ तव्हां हुनमें सभु वखरु विझो इहो ई सिङियूं आलू जा जेके बि वखर आहिनि उहे तव्हां खे विझी छॾिणा आहिनि उहे जाम जंहिं महिल ॻड़ी वञनि तंहिं महिल तव्हां खे उन में विझणो आहे लूणु स्वाद अनुसार ऐं सुका मसाल्हा स्वाद अनुसार अञां हुन खे जामु टको टको ॾेई करे पोइ हुन खे तव्हां खे लास्ट में बंदि करे हुन जे मथां तव्हां खे दाणा विझणा आहिनि हे कढ़ी तयार थी वई हाणे मां तव्हां खे ॿुधाईंदमि टूकनि जे बारे में टूक कढ़ी तॾहिं सुठी लॻंदी आहे जॾहिं हुन सां टूक हुजनि मस्तु लॻंदा आहिनि ॾाढा हुन में त टूकनि खे पहिरों आलू खे छिलणो आहे वॾा आलू खणी करे उन्हनि खे छिलणो आहे उन्हनि खे चार पीस करिणा आहिनि उन खे पीसे करे पोइ उन्हनि खे लुणाटो करिणो आहे लुणाटे करे करे ओॾी महिल उन्हनि खे बाक़ी तरण में विझणो आहे तरे करे जीअं त टूका वॾा थोरा वॾा कटिबा आहिनि थोरा पंहिंजे हिसाब सां हुननि खे तरे करे थोरो घटि तरिबो आहे पोइ हुननि खे कढी करे हुननि खे फिसाए करे वरी ॿीहर तरिबो आहे ॿीहर तरे करे हुन खे ॿाहिरि कढी करे पोइ हुन में सुका मसाला विझणा आहिनि सुका मसाल्हा जेके थींदा आहिनि आमचूरु हैडु दाणा मिर्च सभु हे पोइ हिननि खे हिलाइणो आहे मस्तु हिन खे बसि करे करे हीअं माना सुक सुकाए हीअं मस्तु अथई मस्तु जामु मस्तु ठही वेंदा आहिनि इहे टूक हिन खां पोइ थो अचे कचरियुनि जी वाड़ी कचरियूं जेके थींदियूं आहिनि हिन जी ठहियल हूंदियूं आहिनि चांवरनि जी ठहियल हूंदियूं आहिनि उहे तरण सां खीचा त खीचा या भई कचरियूं तरण सां बि कढ़ी चांवर में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पोइ तव्हां खे कढ़ी चांवर मतिलबु डबल कढ़ी चाहे डॿल सां खाओ यां फुल्के फुल्को त कोई खाईंदो न आहे असांजे घर में पर घणो करे डबल ई सुठी लॻंदी आहे कढ़ी सां ऐं तंहिंखां सवाइ केॾा माण्हू हुन सां गॾु मिठी बूंदी बि खाईंदा आहिनि मिठी बूंदी बि खाईंदा आहिनि त इहे सॼी रसोई हिकु हिकिड़ी प्रोपर रसोई थी वेंदी आहे कढ़ी चांवर आलू या टूक बूंदी ऐं तंहिंखां सवाइ इहो ई माना कचरियूं ये सिंधी जो हिकिड़ो माना जामु सुठो खाधो आहे जेको माना महिमाननि जे लाइ बि असां ठाहींदा आहियूं त महिमान ॾाढो ख़ुशि थी खाई वेंदा आहिनि मस्तु हिकदमि इहे सिंधी जो खाधो मेन आहे इहो हा